मेरी फेबरेट डिश जि'यां कुक जेह्की आं स्वीट डिश ऐ मेरी उसी अ'ऊं बनाने गी बड़ा मतलब खुश रौह्न्नां जेह्की ऐ ओह् ऐ बेसन दी बर्फी ओह् में घर बनाने दी ट्राई कीती इ'यां मिगी घरै आह्ले आखदे तूं बेसन नीं गालेआ तूं इ'यां नीं करेआं तूं रौह्न दे तूं एह् करा नै तूं ओह् करै नै फ्ही बी में उसी चीजै गी जिसलै घर नीं होंदी पैह्ले में बनाने गी ट्राई करना ते ओह् बड़ी गै जैदा जबरदस्त होंदी ही उदे च देसी घ्यो पाएदा होंदा ऐ होर बी बड़ा किश पाए दा होंदा ऐ ड्राई फ्रुट बगैरा जेह्दे ने ओह् जैदा टेस्टी हो'इं'दी ओह् ओह् में बनाना ते उसी अगर बनाना होऐ ते पैह्लें थोह्ड़ी नेही बेसन लैनी पैह्लें ओह्दे च तबे पर तबे च बनाई जां कढ़ाऊ च बनाइयै ओहदे शा पैह्लें असें तेल पाएआ पर इ'न्ना हारी बेसन पाई लोह् फ्लेम बिच असें फ्ही जेह्लै पकाना फ्ही ओह् जेह्लै पक्की जा फ्ही ओह्दे च उसी कड्ढी ओड़ना जां फ्ही ओह्दे च उसी कड्डी ओड़ना फ्ही असें कन्नै देसी घ्यो पाई लैना अपने टेस्ट दे स्हाबें कन्नै उसी कड्डी लैना फ्ही चास बनाइयै खंडू दी ओह् पानी ओह्दे च फ्ही ओह ड्राई फ्रूट बगैरा मिक्स करियै जेल्लै ओह् पाना फ्ही ओह् बहुत जैदा घैं'ट होई आंह्दी इ'यां मिगी घरा आह्ले बनान नीं दिंदे जिसलै कुसै दिन घर नीं होन फ्ही आऊं ट्राई मतलब बनाने बगैर रौह्ना नीं ऐ फ्ही में बनानी गै होंदी ओह् तो ओह् सी खाइयै जेह्का मजा औंदा ओह् कुतै होर औंदा गै नीं ऐ मासी घरआह्ले बी चखाई ही उ'नें बी आखेआ ऐ चीज बहुत घैंट ऐ अ'ऊं सोचदा हा कि मिगी मतलब सिक्खने दा बड़ा चाऽ हा हुन में एह् चीज सिक्खी ते उनें में एह्दी सारें हा पैह्लें आपू बाद च खन्ना पैह्लें लोकें गी खलाई लैन्ना जि'नें गी फ्ही अ'ऊं खुश बी बड़ा होन्ना जिसलै तारीफ करदे कि तू बड़ी घैंट चीज बनाई ते ओह् ते ओह् चलदे रौं'ह्दा ते इ'यै में तुसेंगी सनाएआ ऐ ओह बड़ी जबरदस्त चीज ऐ अगर में एह् करदे में खंदे बी र'वां होर शायद में लाइफ टाईम बनांदे क्योंकि एह् में सिक्खने दी जेह्की गल्ल होंदी ओह् बहुत बड्डी गल्ल होंदी ऐ ओह् में सिक्खन लगे दां एह् में करदे रौह्ना हून इ'यां गै ते ओह् इ'यै डिश ऐ ते सारें कोलां मिगी घैंट लगदी ऐ छड़े दस दिन पैह्लें में एह् चीज बनाई उस दिन घरा आह्लें कुतै चक्कर लाने गी गेदे पिच्छुआं बनाई में गालियां पेइयां ऐ तू बनाई ओड़ी तू इ'यां करी ओड़ेआ फ्ही हुन में बनानी ही ते फ्ही में जिसलै बनानी ही बनाने दा सोचे दा हा बनाई गै छोड़ना इ'यां गै हून में खाद्धी फ्ही बहुत मजा आया में ओह्दे तक्कर में भांड़े छांड़े साफ करी ओड़े दे कोई पता नीं फ्ही बी पता लग्गी गेआ' उनेंगी पता नीं कु'न्नै सनाएआ उ'नेंगी में तूं केह् कित्ता जां हून अ'ऊं सोचदे रौह्ना कि में बनांदे रौह्ना होर बी जेह्की चीजें दा मजा औंदा मिगी ओह् बहुत मजा औंदा जे दिक्खियै टेस्टी होंदियां औंदे कोला पैह्ले अ'ऊं बनां ते अ'ऊं सोचा जि'यां हट्टिया होंदियां ओह्दे कोला जैदा शैल बनां ते अ'ऊं सोचा दा पैह्ले एह् बिजनस करां लेकिन एह् बिजनस करियै बी फायदा बी ऐ लेकिन थोह्ड़ा जिसलै ओल्लै करना लेकिन खाने पीने गी फिकर नीं करनी चाहिदी खंदे रौह्ना चाहिदा इ'यै दिन न उनै नेई 'खाद्धा ते फिर कदूं खाह्गा बाकी जेह्की बेसन दी बर्फी ऐ ओह्दी गल्ल ऐ ओह् होर कुतै ऐ नीं ऐ नां होर किसै चीजै च ऐ ते ओह् चीज में खंदे गै रौह्ना खानी बी ऐ सोचा ना हून अज्ज बी घर जाइयै बनां ते फ्ही खां ते फ्ही अ'ऊं मजा लैं इ'यां चलदे रौंह्ना ते बहुत सोह्नी चीज ऐ